हैल्लो हां जी नमस्ते ओके ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा बिल्कुल बिल्कुल अच्छा अच्छा बस स्टैंड खड़ोते दे ओ अच्छा हांजी पैह्लें तुस मिगी एह् दस्सो हां तुस कोई धार्मिक स्थल उप्पर जाना पसंद करगे जां इ'यां कोई सैर सपाटा अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ते ते तुसें वैश्णो माता दा नांऽ सुने दा होना अगर तुस बस स्टैंड के हैं ते तुस हां जी ते ओह् कटड़े आह्ली बस मिलनी ऐ इत्थूं बस स्टैंड दा गै ठीक ऐ कोई कटड़े आह्ली बस कोई मसां सवा घैंटा के बस लांदी ऐ अगर इ'यां ते कोई गड्डी तुस लेइयै आए दे ओ तां ते ओह्दे पर ते तुसें जल्दी पुज्जी जांदे हो ते ते उत्थै जाइयै ते तुसें फ्ही पर्ची लैनी पौनी ऐ उप्पर जाने आस्तै ठीक ऐ ते तुस उं'दे दर्शन करियै इक दिन च बापस आई सकदे ओ अगर तुस उत्थै बी कोई घुम्मना चाहो ते उत्थै बी तुस बापसी पर आइयै ते तुस अघार जित्तो बी जाई सकदे हो ओह् रियासी दे थोह्ड़ा गै दूर साइड पर पौंदा इक ठीक ऐ ते हांजी हांजी हां उत्थे उद्धर बी जाई सकदे लेकिन में तुसें गी दस्सां मतलब रस्ते च तुस इ'यां बी निक्के निकके बड्डे बड्डे मंदर तुसें गी बड़े मिलङन ते तुस दर्शन करी सकदे ओ सारे ते फिर जिसलै तुस जम्मू आगे दोबारा ते बस स्टैंड उतरगे ते उत्थूं तुस आटो लेइयै रघुनाथ रघुनाथ मंदर बी जाई सकदे ओ ठीक ऐ ओह् बी बड़ा मश्हूर हां पूरे वर्ल्ड च जेह्ड़ा के ओह् फेमस मंदर ऐ हां बड़ा मश्हूर मंदर ऐ ते फिर ओह्दे बड़े बड़े तेती करोड़ देवी देवता जेह्ड़े कि उत्थै समझो कि उत्थै बास करदे न ते ओह्दे बाद फिर तुस दर्शन करिये तुस अगर थोह्ड़ी ओह् खरीददारी करना चाहो मंदर दे बाह्ररें बड़ी अच्छी मार्किट ऐ उत्थूं तुस जम्मू दियां जेह्ड़ियां फेमस जेह्ड़ियां न ड्राई फ्रूट जां होर बी किश खरीदी सकदे ओ ओह्दे बाद तुस इत्थै बाग ए बहू बी जाई सकदे ओ ते इत्थूं तुसें रघुनाथ मंदरा तुसें अगर जे तुसें इत्थै आटो बी लग्गे दे न आटो पर नेईं जाना मेटाडोर लग्गी दियां न बाह्वे जाने आह्लियां बाह्वै काली माता दे उत्थै बी मत्था टेको दर्शन करो ओह्दे बाद आई जाओ तुस बागे बाहू आई जाओ उत्थै तुस थोह्ड़ा टाइम बतीत करो ते ओह्दे बाद जे तुस होर बी इद्धर जाना चाहो अखनूर आह्ली साइड जाना चाहो उत्थै बड़ा अच्छा गुरुद्वारा ऐ ते गुरुद्वारे दे कन्नै शिवजी दा कामेश्वर मंदिर ऐ ते इ'यां तुस बड़े सारे अगर तुस दो दिन गै आए दे तुस बड़ी ज'गा घुम्मी सकदे ओह् जम्मू च इत्थै ओह् बी इक जि'यां तुस अगर रघुनाथ बजार जंदे ते रघुनाथ बजार दे उप्पर तुस उप्पर थोह्ड़ा जंदे ओ शालामार आह्ली साइड जंदे ओ ते उत्थै बी शिवजी दा मंदर ऐ ते उत्थै बी तुस दर्शन करी सकदे ओ हां हां उत्थै बी तुस जाई सकदे ओह् बड़ियां बड़ियां ज'गां न तुस एह् जेहड़े में तुस आखा दे कि दो तिन्न दिन दो तिन्न दिन जेह्ड़े न तुसें बड़े घट्ट आंदे न ते चलो तुस अज्ज एह् आह्ला जेह्ड़ा ट्रिप ऐ तां तुस एह् आह्ली जात्तरा जेह्ड़ी ऐ दो त्रै दिन न जेह्ड़े एह् तुस जम्मू के इत्थै आस्सै पास्सै तुस पीर खोह् बी हां पीर खोह् बी उत्थै एह् ऐ कि आं उत्थै तुसें गी कोई मैटाडोर जां ओह् निं मिलनी ऐ तुसें गी समझो कि आटो आटो गै करना पौना ते उत्थे जाने बास्तै तुस उत्थै बी जाई सकदे ओ ओह्दे अलावा तुस समझो के इत्थै जम्मू च बड़े अच्छे ओह् बी ऐन दरगाह बी हैन उत्थै बी तुस जाई सकदे जि'यां सतवारी उत्थै जाई सकदे ओ गुम्मट पर बी जाई सकदे ओह् अगर तुस रघुनाथ बजार गै रघुनाथ मंदर गै आंदे ओ एह्दे के आस्सै पास्सै गै तुसें ई बड़ी सारियां चीजां जेह्ड़ियां मिली जानियां शालामार तुसें गुरुद्वारा बी मिली जाग उत्थै बी तुस मत्था टेकी सकदे ओ ते बड़ा बड़ा जम्मू जेह्ड़ा कि मंदरें दा शैह्र जेह्ड़ा खोआंदा ऐ इत्थै लोग जेह्ड़े के बड़े धार्मिक आस्था आह्ले लोग जेह्ड़े न ओह् रौहंदे न जी हां चलो बिलकुल बिलकुल बिलकुल ओके ओके ओके थैंक यू ओके वैल्कम सर ओके